हेलो जी मेरी बात ओला कैब में हो रही है जी जी भैया मुझे मुलतई से बैतूल के लिए एक ओला कैब मिल जाएगी क्या जी जी मेरे माता पिता एक्चुअली मुलतई में हैं उनको बैतूल आना है तो उनके लिए कैब चाहिए था मुझे जी जी ओला के लिए जी कल सुबह चाहिए भैया ग्यारह से एक बजे तक जी जी बुकिंग यहाँ से करूँ या ये मतलब फ़ोन से ही हो जाएगा या बुकिंग करना पड़ेगा ऑनलाइन जी जी नहीं हाँ ठीक है ठीक है जी भैया मेरे माता पिता ही हैं बस दो लोग हैं उनको मुल्तई से बैतूल आना है जी हाँ आप एक काम करना मुलतई से आप खाटू श्याम मंदिर होते हुए आ सकते हो क्या भैया खाटू श्याम मंदिर और वो हाईवे से होते हुए ज़रा आ जाना भैया बैतूल बाज़ार वाले रोड से उनको ज़रा काम है उधर जी जी जी जी उन क्या भैया कितना रेंट लगेगा इसका जी हज़ार रुपये जी थोड़ा कम कर दो भैया कम वम ऐसा कुछ जी बात कर लो एक दो मिनट बताओ ज़रा मुझे जी आठ सौ ठीक है ठीक है आठ सौ में कोई दिक्कत नहीं है तो आप वहाँ खाटू श्याम के मंदिर ले जाना है और वहाँ से वापसी में आते समय बैतूल बाज़ार वाले रोड से ले कर और आप ये बालाजीपुरम होते हुए और वो वाले रोड से आप जाना बैतूल न्यू बारस्कर कॉलोनी लिंक रोड महावीर वार्ड आना है आपको जी जी उनका नंबर मैं अभी भेज दे रहा हूँ आपको जी उनका नंबर है आपको सात नौ नौ नौ शून्य चार पाँच आठ नौ नौ जी जी पापा का नाम है संतोष दीक्षित और मम्मी का कमला दीक्षित

हाँ आप उनको फ़ोन कर लेना मैं उन्हें बता दे रहाँ हूंँ ठीक है कल सुबह ग्यारह बजे सार्प वो तैयार रहेंगे वो अपना एड्रेस आपको फ़ोन पर बता देंगे जी मुलतई से ही चाहिए जी हाँ जी भैया जी आठ सौ रुपये जी आप एक काम करना आप भिजवा देना यहाँ पर बैतूल से ले लेंगे वो ठीक है पैसे ओके ओके भैया थैंक यू